हमारे करौली क्षेत्र में शिक्षा का जो है काफ़ी सारे अवसर हैं शिक्षा प्राप्त करने के हमारे करौली क्षेत्र में इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम विद्यालय है और महाविद्यालय भी है जिनसे हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जिनसे युवाओं को जो है आगे रोज़गार मिलता है उससे भी आगे और रोज़गार बढ़ेगा युवा जो है शिक्षित होंगे और रोज़गार के लिए भी हमारे करौली क्षेत्र में काफ़ी सारे संसाधन हैं जैसे ईंटों का भट्टा है लघु उद्योग है और आटे की भी फैक्ट्री है इस इसलिए काफ़ी सारे रोज़गार हैं इनसे भी युवाओं को रोज़गार मिलता है